न जीअं त मां पंहिंजे पहिरें वारे स्पीच में चयो की हाणे बाग़ीचा आहिनि कोन पौधा उगाइण लाइ त मां माफ़ी वठंदे चवां थी की असां कहिड़े बि प्रकार जा अनोखा ऐं ग़ैर मामुली पौधा उगाइण जी कोशिश न कंदा आहियूं छो त जॻह ई कोन्हे थोरा वग़ैरह अगरि बालकनीअ में जॻह हूंदी बि आहे त मनी प्लांट